शरीरमे एहन बहुत किछु छै जे अहाँ करयके चाही जैसे कि मानिके चलू अथि व्यायाम घिचनाइ भेलै ओइसँ देह एकदम स्वस्थ रहै छै एकदम अथि नहि रहै छै जे हँ कोनो चीज करैके मन नहि कयलक ई नहि उ नहि कोनो चीज जे मानिके चलू पेड़पर लटकिके जे अथि जे कयलिए आओर चाहे अथी जिमे घिचलियै तऽ ओइसँ देह एकदम फ्री रहै छै शरीरमे तनि तागतो रहै छै जे हँ कहूँ दौड़ धूप करि सकै छियै अगर जे मानिकऽ चलू ईसभ नहि करबै तऽ जे बैठल रहबै तऽ अइसँ अहाँके शरीरमे तनियो अथिये नहि रहत फूर्तिये नहि रहत जाहिसँ कि अहाँ किछु करियै नहि पैबै एकदम शरीर अहाँके मायूस भेल रहत आ इएह भऽ गेल आओर